हम और हमारा परिवार सभी धार्मिक त्यौहारों को बड़े ही हर्ष उत्साह उल्लास और खुशियों से मनाते हैं किसी भी धार्मिक त्यौहार के आने पर हम उसकी तैयारी जोड़ सोर से करते हैं कई दिनों पहले से ही सारी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं यदि कोई त्यौहार आने वाला है तो हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं देवी देवताओं का पूजा पाठ अच्छे से साफ सफाई द्वारा करते हैं अलग अलग भोजन और व्यंजन की तैयारियाँ होती हैं और हम अपने घर के और मंदिरों की भी सजावट और साफ सफाई करते हैं जिसके द्वारा हमारा घर अत्यधिक सुंदर और मनमोहक लगने लगता है और सभी लोग मिलके सारे त्यौहारों को साथ में मनाते हैं